नागरिकों की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सुरक्षा की अगर जो बात आती है वो सुरक्षा की बात आती है लड़कियों की अगर हम आज हमारे देश में अगर हम देखें तो जो लड़कियों की सुरक्षा है वह बिल्कुल भी नहीं है दिन प्रतिदिन जो रेप के जो कैस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो उसको लेके हमारे कानून को सख्त होना चाहिए क्योंकि कानून आज भी हमारा देखा जाए तो अगर सख्त नहीं है अगर सख्त होता तो इतना ज़्यादा लड़कियों के साथ में गलत चीज़ें ना होती अपहरण रेप मर्डर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो समाज में शांति कैसे बनेगी समाज में शांति बनाए रखने के लिए लोगों का दिमाग तो हम बदल नहीं सकते लोगों का दिमाग आप कितना भी कुछ कर लो जिसके दिमाग में जो गंदगी है वह आप नहीं बदल सकते अगर कानून अगर हमारे देश का कानून अगर सख्त हो जाए और इन ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें तो हमारा क्राइम रेट यहाँ पे बट जो बढ़ रहा है इतना वो बहुत कम हो सकता है और कानून अगर हमारा सक्त होगा तभी हम इन चीज़ों से निपट सकते और बाहर निकाल सकते हैं